وقت کے ساتھ ساتھ اتر پردیش اور دیگر ریاستوں یا ممالک کے درمیان تعلقات کیسے تیار ہوئے کچھ اہم تاریخی روابط یا تعامیلات کیا ہیں جنگیں معاہدے تجارت ثقافتی تبادلے میرے دوست ایک وقت تھا یہاں ایک جگہ ہے اجمیر شریف کچھ عرصہ پہلے وہاں حضرت الحاج قبلہ و کعبہ چشتی صاحب کا یہاں آنا ہوا ان کے آنے سے یہاں جو تجارتیں تھیں وہ ایمانداری سے پھیلی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے دھوکا نہیں دیتے تھے کسی کی برائی نہیں کرتے تھے جب یہ باتیں یہاں پھیلیں تو اس سے ریاستوں میں انہوں نے ہی اپنے لوگوں کو باہر بھیجا تجارت کے لیے اور معاہدے طے کیے جنگیں نہیں ہونے دی یہی اس چیز کا مشغلہ رہا